میں سفر کے لیے لیے پہاڑی علاقوں میں جانا پسند کرتا ہوں کیونکہ پہاڑی علاقہ کافی نارمل اور وہاں کا انوارمنٹل کافی اچھا ہوتا ہے وہاں کا ٹیمپریچر بھی کافی اچھا ہوتا ہے کیونکہ پہاڑی علاقوں میں اسنو فالنگ ہوتا ہے اسنو فالنگ دیکھ کر ہمیں کافی انجوائے ملتا ہے اور ہمیں کافی اچھا دیکھنے کو ملتا ہے پہاڑی علاقے بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے اور وہاں کا انوارمنٹ بھی کافی اچھا ہوتا ہے وہاں کا ٹیمپریچر بھی کم ہوتا ہے اور ہمیں ٹھنڈی کا محسوس ہوتا ہے اور ہمیں وہاں کا درشیہ کافی اچھا لگتا ہے پہاڑی علاقہ کافی سندر لگتا ہے دیکھنے میں جسے ہمیں پہاڑی علاقہ جانا پسند کرتا ہوں کیونکہ وہاں پہ پہاڑی علاقوں میں ہمیں اچھا لگتا ہے پہاڑی علاقہ میرا پسندیدہ سفر ہوتا ہے